हीअं त मां घणी किताबूं पढ़ी आहिनि जीअं त सावरचन में घणी डॉक्टर कासल हुजा नरसी मेहता हिन सभनीनि मां जो मूंखे कोई दिलि सां वणी हुजे त उहा आहे केतजी मतिलबु की रवि वीर परी जी हीअ किताबु जेका मूंखे हेतिरे क़दुरु वणी वई तव्हां बि पढ़ंदव त तव्हांखे बि वणंदी छो त हुननि लिखियो ई अहिड़ी तरह सां आहे की कंहिंखे ईअं न लॻे की पाण किताब था पढ़ूं पर ईअं ई लॻे की हीअ असां पंहिंजे साम्हूं सच में थिए थो हिकु नंढे ॿार जी कहानी आहे की कीअं पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे ऐं पंहिंजे जीवन में जेका नया नया उन जे साम्हूं मूसीबत थी अचनि उन जे लाइ उहो पंहिंजे पाण खे तयार थो करे उन ई सां गॾु पढ़ाई में कहिड़ी तरह जी मूसीबतूं ईंदी आहिनि ऐं कीअं पढ़ाई करणु घुरिजे त ॿारनि खे सम्झ में अचे ॾियनि त ख़ाली किताबुनि मां पढ़ण सां उहो यादि न रहंदो आहे पर जो उन्हनि खे ॾेखारण में अचे की हीअं चीज़ हीअं थींदी आहे हिन खे हीअं कबो आहे हिन खे हीअं चइबो आहे त उहे जल्दी सुठी तरीक़ी सां याद करे ता सघनि ऐं हीअ ई ॻाल्हि उन लेखक अहिड़ी सुठी तरह सम्झाई आहे की नंढनि खां वठी वॾनि ताईं केर बि हुजे उन खे हीअ किताबु वणंदी ई वणंदी